जेल्लै अस बाईक चलाने होन्ने आं ते ओह्दा मतलब सिर्फ एह् निं कि असें बाईक निं चलानी होंदी एह्दे च बी किश रूल्स रेगुलेशन होंदे न बिच किश डॉक्यूमेंट होंदे न जेह्ड़े स्हानू साढ़ी सरकार नै ओह् होंदे न ते जि'नेंगी असें कन्नै अपने रक्खना होंदा ता कि स्हानू कोई रस्ते दे बिच दिक्कत निं आवै ते पिच्छें जेह्ड़े जरूरी साढ़े कन्नै यंत्र होंदे न ओह् इक्कै हेलमेट होइया हेलमेट इक्क जेकैट होंदी ऐ बाईक जेकैट ते जेह्ड़े बाइकर्स पाइयै चलदे न जेल्लै अस कुदै लंबे डिस्टेंस पर जाना होंदा ऐ ते बस इसी पाइयै चलने होने अपने कन्नै इक्क साईड मतलब नीऽ गॉर्ड होंदे न मतलब अगर अस कुदै बॉय चांस साढ़ा कुदै एक्सीडेंट बगैरा होई जा ते ओह् साढ़े गोड्डें गी बचांदे न ते काफी स्हेई मिगी लगदे न ते इक्क साढ़े कोल हेलमेट ते होंदी ऐ जेह्ड़ी सारें कोला जरूरी होंदी ऐ ते नेक जेह्ड़ी साढ़े शरीर गी बचांदी ऐ सिर ते साढ़े शरीर दा जेह्ड़ा जादै जरूरी हिस्सा होंदा ऐ ते इसी सारें कोला पैह्लें बचाना जरूरी होंदा ते सिर ते बड़ा इम्पार्टेंट जरूरी अपने सिर गी रक्खने होने आं अगर एज् ए डॉक्यूमेंटली गल्ल करचै जेह्ड़े असें अप ने कन्नै रक्खने होंदे ओह् होंदा इक्क इक्क ते सारें कोला पैह्लें आइया लाइसेंस जे बिना तुस गड्डी गी चलाई तक्क निं सकदे एह् थोह्ड़े कोल होना गै होना चाहिदा जेल्लै तुसें ट्रैवलिंग करनी होऐ ते एह् सारें कोला मोस्ट इम्पार्टेंट ऐ ते आरसी रजीस्ट्रेशन होंदी ऐ जेल्लै तुस बाईक खरीददे ओ रजीस्ट्रेशन करानी होंदी तुसें अपने बाईक दी ते ओह् थोह्ड़े कोल होनी गै चाहिदी ते थोह्ड़ा जेह्ड़ा आरटीओ ऐ ओह् आरटीओ डिपार्टमेंट होंदा थुआढ़े डिस्ट्रिक्ट दा होंदा ऐ ते इसी असें अपने कन्नै हमेशा रक्खना होंदा जेल्लै अगर पुलिस बॉय चांस थुहानू पकड़ी लै ते ते तुसें इनेंगी दस्सना होंदा जेह्दे कन्नै तुस बची सकदे ओ ओह्दे बाद इंश्योरेंस पॉलिसी होंदी ऐ इंश्योरेंस तुसें सारें गी पता होना जेह्ड़ा अस जेल्लै मोटरसैकल खरीदने होन्ने आं ते ओह्दा इंश्योरेंस कराने होन्ने कि क्योंकि ओह्दी कुदै मोटरसैकल होंदी जेह्ड़ी बज्जी जा ते ओह्दे बाद जेह्ड़ी इंश्योरेंस कंपनी दे बिच जेह्ड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी कराई दी होंदी ऐ ते ओह् इंश्योरेंस कंपनी होंदी ऐ ओह् थोह्ड़ा जेहा रिलीफ दिंदी ऐ थोह्ड़ा बहुत पैसा होंदा जेह्ड़ा ओह् कंपनी भरदी ऐ जेह्ड़ा ओह् पॉलिसी बिच पूरा गै पैसा कंपनी नै भरना ते ओह्दे बिच साढ़े जेबै दा किश निं लगदा ओह् सारा पैसा कंपनी गै भरदी ऐ एह् केह् होंदा इक्क पीयूसी होंदा जेह्ड़ा पलूशन कंट्रोल बोर्ड जेह्ड़ा गौरमेंट नै थोह्ड़े चिर पैह्लें गै बनाया हा ते एह्दे बिच केह् होंदा कि पीयूसी जेह्ड़ा होंदा ऐ एह्दे बिच तुसें केह् करना होंदा कि प्लूशन कंट्रोल एह्दे बिच तुसें दस्सना होंदा कि जेह्ड़ी साढ़ी मोटरसैकल ऐ एह् जेह्ड़ी ऐ एह् जादै बड़ी जादै प्रदूषण निं फैला दी ऐ ते एह् जेह्ड़ी ऐ सरकार दे अनुसार गै चला दी ऐ ते जादै प्लूशन निं फैला दी जादै गंद निं मचा दी मेरा मतलब ऐ की धूआं जादै निं कड्ढा दी ऐ ते उऐ तुसेंगी करना होंदा ऐ की रूल्स एंड रेगुलैशन जेह्ड़े सारे बनाए दे होंदे न ते उनेंगी अस फॉलो करना होंदा ऐ एंड जेल्लै तुस मोटरसैकल चलांदे ते तुस कन्नै मोटरसैकल निं चला दे ओ होर बी लोकें दा ध्यान रक्खना पौंदा केईं बारी जानवर कोई अग्गें निं आई जा ता के उनेंगी पूरा असें दिक्खना होंदा ते होर लोकें दी बी असें पूरी करनी होंदी ऐ कि साढ़ी बजह कन्नै कुसै गी होर दिक्कत निं आवै बस इयै किश डॉक्यूमेंट दे रूल्स रेगुलैशन होंदे न जां फिर जेह्ड़ा असें डॉक्यूमेंट होगे जां फिऱ एसेस्रीज़ जेह्ड़ी असें बाईक चलांदे दिक्खनी होंदी ऐ होर ओह् असें अपने कन्नै रक्खने होंदे